मध्यप्रदेश ने सरकार ने इस दिशा मे बहुत महत्वपूर्ण काम करने शुरू किए है जैसे यदि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के एक बहुत विशिष्ट योजना इस संदर्भ मे आई है जिसका नाम है स्काइ स्काइ यानि सीखो कमाओ योजना तो सबसे पहले सरकार ने ऐसे युवा ग्रेजुएट्स या इस तरीके के लोगों के फॉर्म फिलअप कराये है जिन्होंने एक तरह की शिक्षा हासिल की है लेकिन फिर वो दूसरे तरीके के व्यापार या व्यवसायिक जो इंडस्ट्री दिया उनके साथ आगे जाना चाहते है वहाँ पर जाके सीखना चाहते है तो उसके लिए सरकार सबसे पहले तो उनको एक ट्रेनिंग उपलब्ध करा रही है लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनको एक तरह की छात्रवृति दी जाती है एक तरीके का इकनॉमि सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से सीख सके और फिर सीखने के बाद वही पे उनका प्लैसमेंट किया जाएगा तो इस तरीके के बहुत इनोवेटिव जो स्कीमस है वो मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है और उन नवाचरों के माध्यम से ही सरकार इनको युवाओ को प्रोतसाहित कर रही है की वो व्यावसायिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा आए और समुदाय मे विविधता और समावेश को बढ़ावा दे सकें